मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और खाने में बोहुत सारी चीज़ें लगती हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे करी पत्ता है वो हर जगह नहीं मिलता है बहुत या फिर हम गमले में उगाते हैं फिर भी वो इतना डेवलप नहीं होता जितना वो ज़मीन में होता है तो बहुत सारे कड़ी पत्ता हैं बहुत सारे मसाले हैं जैसे हमें इलाइची वगैरह है कड़ी पत्ता है तेज पत्ता है ऐसे बहुत सारे ऐसे जो मसाले हैं जो बहुत दुर्लभ होते हैं उसी के अंदर जैसे हम देख सकते हैं कि इलाइची के जो इलाइची पाउडर है वो दुर्लभ मिलता है उसके बाद में लौंग है लौंग है उसके बाद में बड़ी इलाइची है साबुत अना साबुत मसालों के अंदर सुपारी है इस टाइप के बहुत सारे जो होते हैं वो हमें आसानी से मसाले नहीं मिलते हैं